आं हय हय हय सर पळयलां ना ना दाखोवं

अरे बाप रे तो नोटूय दाखोवंक ना सर अरे रे आं करतां हां पळयतां सर तेच न्हय हां कितले सांग हय तेंच हांव ताका कितले सांगता आतां शिकपाक जाय बट फोनूच यूज करतां आनी फोन दी म्हणल्यार सांगता की सगलें अभ्यासाचे मटेरियल आसता फोनार कोण हांव बॅकेन हांव बॅकेन जॉब करतां पप्पा इंजिनियर हय

हय हांली तें जाला तो आता आपल्या रुमान तें आपलें रुमान हय फोन दी म्हणल्यार दिना सर फोन फोन दी म्हणल्यार दिनां हय हय सर मेळटा आनी ताकाय सांगता हां बरें